मां ट्वेल्थ पास कयो आहे ट्वेल्थ खां पोइ मतलबु मां पोइ मुंहिंजी नौकिरी चालू कई मां टीचर जी जॉब चालू कई हुई मां टीचर जी जॉब में टे या चारि साल जॉब कई हुई मतलबु मतलबु उहो जाम सुठी लॻो हुओ हुते जाम सुठी पेयूं अचनि मतलबु मूंखे ॿार नंढा नंढा ॿार मूंखे जाम वणंदा आहिनि उन्हनि खे पढ़ाइण मूंखे जाम सुठो पियो लॻे जाम मज़ो पियो अचे जीअं मतलबु हिक नंढे ॿार खे किअं मतलबु अ खां असां स्टाट कराईंदा आहियूं क सभु सिखाइणो हूंदो आहे ॿार खे सभु मतलबु मां सेखारींदी हुअमि मुंहिंजे मतलबु मूंखे नौकिरी करणु जाम वणंदी हुई अने अन असांजी नौकिरी में मूंखे जाम सुठो सुठो सेखारण बि मिलंदो हुओ जीअं असां असांखे कीअं रिस्पेक्ट करिबी आहे कंहिंजी कीअं कंदा आहिनि जीअं असां पंहिंजे ॿार खे कीअं सेखारींदा आहियूं सभिनी जी रिस्पेक्ट कयो असां हीअं कयो त असां मतलबु मां बि मतलबु मां बि मुंहिंजे ॿार मतलबु स्टुडेंट्स खे मतलबु मुंहिंजे ॿारनि खे सेखारींदी हुअमि विद्यार्थियुनि खे सेखारींदी हुअमि कि तव्हां ॿार सभिनी जी रिस्पेक्ट कयो सभिनी जी इअं कयो अने मूंखे मतलबु सुठो फ़ि मतलबु हिकदमि सुठो लॻंदो हुओ जेॾी महिल जॉप मतलबु मां टीचर हूंदी हुअमि त मूंखे जाम सुठो लॻंदो हुओ अने मतलबु मूंखे सु सुठो फ़ील थींदो आहे इअं अने मतलबु ॿारनि सां विहिणो ॿारनि सां खाइणो ॿारनि सां मतलबु खेॾणु वेॾणु मूंखे जाम सुठो लॻंदो हुओ माना सुठो फ़ील थींदो हुओ ऐं मतलबु मां चाहींदी आहे हर छोकिरी खे या हर माईअ खे पंहिंजी मतलबु कुझु न कुझु जॉब नौकिरी करिणी खपे या पढ़ाई करिणी खपे पढ़ाई कर तव्हांखे मतलबु तव्हांखे पढ़ाई खां पढ़ाई करे करे जाम सुठो सुठो नौकिरियूं मिली सघंदव जाम कुझु तव्हांखे नओं नओं मिली सघंदो अथव अने हाणे जीअं असां नौकिरी कंदा आहियूं कंदा आहिनि नौकिरी बि छोकिरे छोकिरी छोकिरियुनि खे करिणी खपे पंहिंजे लाइ करिणी खपे जीअं असांखे जीअं असांखे पंहिंजे ममी पपाखे मदद करे सघूं ऐं घरां कंहिंजी बि असां मदद करे सघंदा आहियूं नौकिरी करे करे नौकिरी करणु मतलबु सुठी ई हूंदो आहे इअं मतलबु सुठो जीअं मां जंहिं महिल जॉब कंदी हुअमि प्रेमनगर स्कूल में त हुन सां सुठो फ़ील थींदो वियो मुल जाम सुठो सुठो एक्सपिरीअस हुआ और मूंखे जाम सुठो फ़ील थींदो इयं मतलबु मूंखे वणंदो बि हुओ हिते मज़ो बि ईंदो हुओ